मेरी जेह्ड़ी फेवरेट बुक ऐ ओह् मोटिवेशन बुक ऐ जो ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने लिखी दी ऐ ते ओह् मेरी बड़ी फेवरेट बुक ऐ में उसी बड़ा पढ़े दा ओह्दे सारे थॉट पढ़े दे में ओह्दे सारे थॉट बडे़ पसन्द न क्योंकि ओह् ना बड़ा मोटिवेशन दिंदी ऐ अग्गें बधने ताहीं क्योंकि ए पी जे अब्दुल कलाम मेरे स्टार्टिंग तो मोटिवेशन रेह् दे न सोनु शर्मा जी दी बुक्कां न ओह् बी बड़ा मोटिवेशन दिंदे न सारे बच्चे ई बड़ा मोटिवेशन सारे बच्चें ओह् बुक्कां पढ़नी चाहिदियां न मेरी ते फेवरेट बुक उ'ऐ ऐ क्योंकि में सारे जि'न्ने बी मोटिवेशन थॉट्स वीडियोस जो बी दिक्खनी ओह् मिगी सारी मोटिवेशन वीडियोस लगदियां न सारी वीडियोस में उं'दी दिक्खदी आं सारियां में बुक्कां उं'दियां पढ़ी दियां न फेयरी टेल दी बुक्कां मी पढ़ना बड़ा शैल लगदा ऐ पढ़नी आं कदें कबार जोल्लै टाइम मिलदा ते मिगी बुक्कां पढ़ना बी बड़ा शैल लगदा ऐ पढ़िये बैठिये थोह्ड़ी देर टाइम कड्ढियै ते में पढ़नी आं मेरा फेवरेट जेह्ड़ा टी वी शो ऐ ते ओह् ऐ बैरिस्टर बाबू ते ओह्दे च जेह्ड़ा अ ओह् बैरिस्टर ऐ ओह् अपनी जेह्ड़ी नि'क्की मतलब ओह्दे च ना सती प्रथा दा पूरा प्रकोप कीते दा ऐ की सती प्रथा नेईं होनी चाहिदी ही पराने जमान्ने च ते मी ना मोटिवेशन चीजां दिक्खना बी बड़ा पसन्द न ओह्दे च जेह्ड़ी ओह् नि'क्की कुड़ी होंदी ओह्दे कन्नै ओह् ब्याह् करदा ओह् अट्ठ साल दी कुड़ी होंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै जोह्दे ओह् ब्याह् करदा ऐ उसी पढ़ांदा ऐ लिखांदा ऐ उसी हर इक चीज़ दसदा ऐ उसी पीरियड दी पूरी इन्फॉर्मेशन दिंदा ऐ पीरियड केह् होंदे न ओह् हर इक चीज जेह्दी कुड़ियें ई जरूरतां होंन्दिया न उ'नें ओह् सारी जरूरतां उसी पूरी कराइयां ओह्दे बजह् कोला असें आजादी थ्होई दी ऐ सारी कुड़ियें ई हून बी केईं जगह् ऐ की कुड़ियें ब्याह् तौले कराई ओड़दे न लेकिन एह् ऐ की जेह्ड़ी सति प्रथा ही ओह् बंद बंद होई दी ऐ पर हून जो कोर्ट ऐ कोर्ट ने बी ऑर्डर कड्ढे दा ऐ की कुड़ियें दा ब्याह् इक्की साल तो बाद ही होग लेकिन एह् ऐ की नि'क्की उम्र च कुड़ियें दा ब्याह् कराई ओड़दे ओह् सोचदे ओह् टी वी शो मिगी बड़ा पसन्द ऐ में ओह् सारे वी शो दिक्खनी आं मी शैल लगदा तारक मेहता दा उल्टा चश्मा मी बड़ा शैल लगदा अस बैठिये सारे दिक्खने आं लेकिन मेरी मम्मी मासा पसंद निं ऐ ओह् क्योंकि मेरी मम्मा मम्मी आखदी दिहां न'क्क मूंह चाढ़दी अस बैठे कोल लेकिन अस सारे बैठिये ओह् दिक्खने आं ओह् ड्रामा बड़ा शैल ड्रामा ऐ ते जेह्ड़ा मिगी मेरी फेवरेट मूवी जेह्ड़ी ऐ मेरी फेवरेट मूवी ऐ यह जवानी है दीवानी क्योंकि एह् मेरी मूवी इ'न्नी फेवरेट होई क्योंकि एह्दे च ना सारे जेह्ड़े बी दस्से मूव्स बगैरा ओह् सारे फ्रेंड दे मूव्स न जो मेरी फ्रेंड मतलब जेह्ड़े फ्रेंडे फ्रेंडे ताहीं दस्से दा पूरा की मतलब फ्रेंड च एन्जॉय बक्खरा होना चाहिदा साढ़े फैमली आह्ले नेईं भेजदे न बाह्र मुड़े कन्नै नेईं जाना कुड़ियै कन्नै नेईं जाना इ'यां निं जाना उ'आं निं जाना इ'यां उ'आं ओह्दे'र एह् ऐ की तुस सारे बैठिये अपने मतलब की फ्रेंड्स फ्रूंड्स कन्नै घूमन जाना ते ओह् मूवी मी बड़ी पसंद ऐ मिगी शेरशाह मूवी बड़ी पसन्द आई ओह् कारगिल वॉर दे बारे ओह्दे च सनाये दा हा पूरा कारगिल वॉर च केह् होया इ'न्नी मोटिवेशनल जेह्ड़ियां मोटिवेशनल बुक्स बगैरा टी वी शोज़ मूवी बगैरा दिक्खना बड़ा पसन्द ऐ में सारी फौज दियां सारियां मूवियां दिक्खी दियां मिगी साउथ मूवियां बड़ी पसंद न में ओह्बी बड़ी बार दिक्खनी आं ओह्दे च बी में पूरी फौजी आह्ली सारी वीडियो सारी में यूट्यूब च सारी मूवी दिक्खनी आं मिगी लव स्टोरीज बी बड़ी पसन्द ऐ दिक्खना लव स्टोरीज लव सांग्स होइये मूवीज हो गेई जि'यां शोज़ हो गे ओह् सब में बड़ा बड़ा किश दिक्खनी आं ओह्दे च सारा किश दिक्खनी आं ओह् मिगी बड़ा पसंद औंदा ऐ